हमारे राज्य में जितना महत्व पुरुष को दिया जाता है उतना ही महिलाओं को भी दिया जाता है आज कल और ऐसा कहीं नहीं है कि कोई कार्य सिर्फ़ पुरुष कर सकें हम महिलाओं को भी प्रोत्साहित करते हैं कि आप भी यह कार्य कर सकती हैं और ज़्यादातर आज कल महिलाऍं ही हर कार्य में आगे ख़ुद से हो कर भाग लेती हैं और आगे भी बढ़ रही हैं अभी जैसे कोरोना के समय पर जब कोई किसी के खाने का रहने का किसी का कुछ ठिकाना नहीं था कुछ नहीं था तो ग्रामीण जगहों पर महिलाऍं थीं जो ज़्यादा कार्य कर रहीं थीं घर बैठे बैठे सिलाई बुनाई का मास्क वग़ैरह बना रहीं थी और घर से ही बेच रहीं थी पूरा घर सिर्फ़ और सिर्फ़ महिलाएँ ही चला पा रहीं थी पुरुषों का उतना प्रोत्साहन दिखा नहीं तो हर जगह से महिलाऍं आगे हैं और जैसे कुछ कार्यों में महिलाऍं और पुरुष दोनों काम कर रहे हैं तो जितना हम पुरुष को देते हैं पैसे उतने ही महिलाओं को भी देते हैं कोई भी भेदभाव नई किया जाता हर जगेह दोनों समान रूप से ही महत्वपूर्ण हैं हमारे लिए